हें भरतनाट्यम एक हे आसा ते समाजाचें समाजाचें आसा पळय तें सोडपाक जायना ह्या खातीर लोक अजून तरी ती तें बाळगून दवरता आमी पयर एक लोलयां म्हणटा ते वचून आयली पण भुरग्यांनी इतले बरे शिवाजी आनी किदें किदें ते सगळें भरतनाट्यम सगळें आशिल्लें जे पय कितें पयलींचो लोक आनी यादी खातीर करता पय ते सगळे तांणी केलें आनी आमकां बी तें पळोवन बरें दिसलें आनी अशेंच ते फुडें भुरग्यांनी तीच संस्कृती तीच ही भाशा सगळे राखून दवरचे आनीक ह्या फुडें अशीं भुरगीं मागीर कितें मेळटलीं सारकी करपाक आनी कितें अशें म्हणून सांगपाक जायना न्ही तेका लागून आतां इस्कॉलानी बिस्कोलांनी सगळ्यान ते सगळे राखून दवरपाचें अशें म्हणून आमी सांगतात तुमकां